बगीचा मे जेना जे छै से बाड़ी तैयार केलहुॅं कोरि कारि कऽ हम अपने तैयार करै छी आ समय के अभाव सऽ ओकरा तऽ बुझै छी बढ़िआँ लेकिन ओ तैयार केलाके बाद जे छै जेकि परिवार जे छै हमर जे छै से जे मार्केट सऽ जे छै जे बैंगनके बीआ तेना मुरै बीआ इसब टोटल बीज से अनै छथि ए टू जेड हुनको रुचि रहै छनि ओहिमे बाड़ी झाड़ी सब सऽ बगीचा सबमे जे छै से बाकी बात देखभाल वएह केलथि पटा तटा देलहुॅं हम बाकी बात रुचि हुनके रहै बैंगन के गाछ लगेनाइ जेना जे छै से भऽ गेल पानि देनाइ भेलै मिरचाइ गाछ लगेनाइ भेलै मुरै आबाद भेलै कोनो साग ताग के बनेनै लत्ती सबके जे छै से साफ सुथरा रखनाइ जे छै से कै पर की चढ़तै जे छै हुनका सबके अपन पूरा ध्यान रहै छनि ओ देखभाल करै छथि बराबर करै छथि आ बराबर इसब जे छै से बाड़ी झाड़ी मे जे छै बगीचा सब लगबैत रहै छथि जे पेड़ पौधा भेलै ओहिके साथ मे जे छै पेड़ो पौधा लेगेलथि जेना अमरूद के पेड़ भेलै जेना मानि लिअ जे छै कठहल के पेड़ भेलै जेना मुनिगा के पेड़ भेलै तऽ ओहि के साथ साथ जे छै इहो सब लगेलथि ई लगेलाके बाद अपन जे छै से देखभाल करैत रहै छथि जे कोन गाछ अल्टर छै कोन सही छै कोन गलत छै ओकरा सबके देखभाल केलथि एमहर छटनाइ कटनाइ ई सारा चीज जे छै हुनको ध्यान रहै छनि ओहिमे मिलै के अपन मिलजुल के करै छी ओहिमे बढ़िआँ जे छै ओहिमे सागो सब्जी भऽ जाइ छै बाकी बात जे छै जेकि पेड़ों पौधा ओहिमे जे छै बढ़िऑं जेकाँ जे छै जे विकास भेल बढ़िआँ भेल दू चारि टा तऽ जे छै जेकी अमरूद के पेड़ कठहल के पेड़ इसब जे छै जेकि बढ़िआँ लगेने छथि आब तऽ पैघो भऽ गेलै आओर जे छै लगबैते रहै छथि फेर पुनः जे छै जे भी जे छै जेकि एक खतम भऽ गेलै साग सब्जी दोबारा दोसर चीज के सब्जी के सीजन अयलै जेना आब अथी के भऽ गेलै खतम भऽ गेलै बैंगन के तऽ मुरै के भेलै इसब भेलै जे छै मानि लिअ अहाँके आओर अन्यथा जे छै जे रोकू